आमचो इतिहास जर पळयलो जाल्यार आमचे कडेन राज्य आशिल्लें तें पोर्तुगीजांचें म्हणजे पोर्तुगीज हांगां बरेच काळ उरले आनी ताच्या उपरांत मागीर परत एक फावट आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी आमी आमची गोंयकार म्हुणून आमी आमची जीण जगपाक लागले पूण आमी जर काळ जर पयलींचो पयलो जाल्यार तेन्ना पोर्च्युगीस बरेच काळा खातीर आशिल्ले सो ते वतना तांचे कांय शब्द आसात तेय बी आमकां दिवून गेले तातूंत भितरलें अशे कितलेशे शब्द कदेल जनेल मागीर बल्कांव अशे कितलेशेंच शब्द आसात म्हणजे घडये म्हाका ते आतां सगळे सुचचें नात पूण अशे कितलेशेंच शब्द आसात जे शब्द आमी तांचे वापरतात पूण आमकां दिसता ते आमचेच म्हणून सारके गोंयचे जाल्ले आसा आनी आमचे म्हणचे आमचे भाशे कडेन ते सामके जुळिल्ले आसात आमकां खबर सुद्दां ना की हे शब्द म्हणचे पोर्च्युगीस वर्डस आमी पोर्च्युगीस शब्द आमी वापरतात म्हणून फक्त भाशाच न्ही जालें जाल्यार भाशे बरोबर आमची संस्कृती सुद्दा बरीचशी बदललेली आसा आमी वो जालो एक म्हणजे पोर्तुगीज राजवट गोंयांत आशिल्ली हाचो परिणाम पूण तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आमच्या गोंयांत भायले कितलेशे लोक येवन राविल्ले आसा आनी आमचे गोंयकारांची एक खास गजाल म्हणचे आमी केन्नाय खंयचोय जर गोंयकार दुसऱ्या मनशा कडेन जर उलयता आसत जाल्यार आपूण कोंकणीन उलोवून त्या मनशाक तूंय बी बाबा कोंकणी उलय अशें म्हणचे नात आमी आमीय ताचे बरोबर हिंदी उलयतले आमी ताचे बरोबर मराठी उलयतले ना आमी तांचे बरोबर इंग्लीश उलयतले अशें तांच्या भाशांनी आमी स्वताक सांबाळून घेतात पूण तांकां आपली भाशा उलोवपाक लावप हें खूब कमी प्रमाणांत आमकां पळोवपाक मेळटा आमचे कडेन तशे पळोवपाक गेले जाल्यार वेग वेगळे तरेच्यो बोली आसा म्हणजे आमचे साश्टीची बोली वेगळी आसा मागीर आमी पेडणे ते काणकोण मेरेन पळोवपाक गेले जाल्यार कोंकणीची बोली बदलत रावता तातूंत क्रिश्चन उलयतात ती कोंकणी वेगळी आमी म्हणजे हिंदू उलयतात ती कोंकणी वेगळी आसा क्रिश्चनां भितर साश्टीची वेगळी जाता बार्देशची वेगळी जाता अशी भाशा बदलत रावतात पूण प्रभाव जर पळयलो जाल्यार प्रभाव खूब व्हडा प्रमाणांत आसा खास करून पोर्तुगेजांचो प्रभाव आसा ताच्या उपरांत मराठीचोय प्रभाव आसा कारण महाराष्ट्रा आमकां खूब लागींचो आसल्या कारणान मराठीचो कितलोसो प्रभाव आमच्या भाशेचेर आमकां पळोवपाक मेळटा म्हणजे आमी जेन्ना उलयतात तेन्ना कितलेशे शब्द आमचे मराठींत येता कितलेशे शब्द पोर्तुगीज येता ते जाले कितलेशे शब्द आमचे इंग्लिशीन येतात आनी ते आमी कशेंच म्हणजे चुकोवपाक शकनात कारण जालां अशें जरी आमी गोंयकार जाले जरी आमी कोंकणी मनशां जालीं तरी आमी आमच्या सदच्या जिवनांत आमी दुसऱ्यांची भाशा इतली आपणावपाक लागल्यांत तातूंत भितर कितलेशे हिंदीचे कितलेशे इंग्लिशीचे कितलेशे मराठी अशे वेग वेगळे शब्द आमच्या भाशांनी येवपाक लागल्यात आनी अशें म्हणटात की काळ वता तसो कितलेशे वर्सांनी एक एक भाशा ना जायत वता होच हुस्को आमकां आमच्या कोंकणीचो दिसतालो म्हणुनूच तर जेन्ना भाशां आंदोलनां जालीं त्या वेळाचेर कितलेशे गोंयकार ह्या भाशा आंदोलनांत पडिल्ले की आमची कोंकणी आमी सांबाळपाक जाय म्हणून ज्या वेळाचेर एक काळ आशिल्लो ज्या वेळाचेर कितलीशीं स्कुलां शाळा आशिल्ल्यो म्हणजे प्राथ्मीक शाळा ज्यो कोंकणींतल्यान चलताल्यो पूण ताच्या उपरांत मागीर एकूच राती भितर कितल्योश्योच शाळां इंग्लिशींतल्यान चलपाक लागल्यो आनी कोंकणी शाळांनी शिकोवपाचो प्रकार खूब उणो जावपाक लागलो आजूय बी हो प्रश्न आमचे कडेन आसा जेन्ना आमी गोंयची भाशाच कोंकणी म्हणटी जिका आठवे वळेरेंत स्थान आसा अश्या वेळाचेर आजूय बी आमचे कडेन कोंकणी शाळा किंवां कोंकणींतल्यान शिकोवपी शाळा खूब उण्या प्रमाणांत आसा आनी ह्यो कित्याक असो प्रश्न येता आनी जर आमची कोंकणी आमकां सांबाळपाक जाय जर आमची कोंकणी जगपाक जाय जाल्यार आमकां मुळावें शिक्षण जें आसा तें आमचें कोंकणी भाशेंतल्यान दिवप खूब गरजेचें आसतलें जर आमी आमचे संस्कृती सांबाळपाक जाय म्हणटात आमचें दायज सांबाळपाक जाय म्हणटा आमची सगळ्यांत पयलीं आमची भाशा सांबाळची पडटली जर आमची भाशा सांबाळची पडटली जालें जाल्यार आमकां मुळावण पयलीं भुरग्यांचें घट्ट करचें पडटलें जर मुळांतल्यानूच आमी भुरग्यांक आमच्या कोंकणी शिकोवपाक लागले जाल्यार आमची भाशा टिकून उरतली आनी आमची भाशा जर टिकून उरली जाल्यारूच आमची संस्कृती टिकून उरतली